नमस्ते सर बढ़िया है सर आपके वहाँ सर आप बैंक से बोल रहे हैं न लोनिंग विभाग लोन कराते हैं न सर आप सर हम एक गाड़ी लेना चाहते हैं कार छोटी कार तो इसी के लिए लोन लेना चाहते हैं सर मिल जाएगा तो सर ये बताइए कि इसमें क्या प्रोसीजर है अच्छा जी सर पेन कार्ड भी लगेगा अच्छा सर

सर पाँच छः लाख रुपये ले लेंगे हाँ छोटी गाड़ी लेना है न हाँ सर छोटी कार परिवार के लिए सर बड़ी परेशानी होती है कहीं आना जाना होता है तो परेशानी खड़ी हो जाती है इसलिए सोच रहें कि छोटी गाड़ी हो जाए तो परिवार के लिए सुविधा हो जाए आने जाने के लिए कहीं आना जाना हुआ तो किराये पर गाड़ी लेना पड़ता है सर तो ये बताइए

नहीं पाँच साल तक का करा दीजिए सर हाँ पाँच साल में हम मतलब जैसे कि लोन आपका अदा भी हो जाए न सर ये बताइए कि लोन हम पाँच लाख मान लीजिए ले लेते हैं तो इसका क्या आएगा मतलब देने के लिए

बारह हज़ार बारह हज़ार मंथली आएगा सर ठीक है सर हाँ हाँ कटता तो जाएगा ई मान रहे हम लेकिन सर हमारा कराइए जरूर इसको कार बहुत जरूरी है सर आप तो अगर आप भी गृहस्थ होंगे तो जानते होंगे कि कितनी परेशानी होती है लोगों को आने जाने में इसलिए कार लेना बहुत जरूरी है सर बच्चे लोग हमारे हमें बराबर बोल रहे हैं कि एक कार लीजिए कार लीजिए हम कहा ठीक है भाई देखो हम व्यवस्था करते हैं अब जानते हैं कि गृहस्थ गृहस्थ जीवन बड़ा ही वह होता है सर परेशानी होती है न ठीक है सर